جی ڈرائیور صاحب بات کر رہے ہیں جی ہاں جی ہاں میں بھی ابھی جو بک کرا ہوں وہ ابھی میں منسوخ کرتا ہوں جی ہاں کیونکہ میں جس پک اپ پوائنٹ پر تھا میں وہاں سے نکل چکا ہوں کیوں آپ کو اتنی دیر ہوگئی آنے میں بارش کی وجہ سے دیکھیے بارش کی وجہ سے کہاں پر بول رہیں آپ جی اچّھا حیدرآباد وہاں پر زیادہ پانی رک جانے کی وجہ سے ویسا ہوا ہے جی ٹھیک ہے میں اپنا آرڈر میں اپنی بکنگ منسوخ کرتا ہوں تو آپ مت آئیے ابھی بہت دیر ہوگئی ہے اور میں اپنے پک اپ پوائنٹ پر بھی نہیں ہوں سو معافی چاہتا ہوں